मछली कछुआ मेढक मेढक घड़िआल सोँसि पानीके जे जीव होइए पानीमे जे रहै पानीसँ निकाललापर जे मरि जेतै ओहि जीवके नाम जे पानीमे जकरा हर समय पानीके आवश्यकता छै जेना नाम कहलौँ